मध्य प्रदेश में प्रमुख खेल सुविधाएं ऐं स्थान असांजा इए आहिनि ग्रासिम इंटल इंडस्टीज ग्राउंड एल पी सी ग्राउंड फोरेस्ट प्ले ग्राउंड रेलवे ग्राउंड रतलाम मध्य प्रदेश में प्रमुख खेल स्थान स्थान इहे आहिनि खेल खेल मध्य प्रदेश में तरह तरह जो खेल खेॾंदा आहिनि जीअं त खो खो थियो कुश्ती ऐं बाली बाली बॉल टेनिस ऐं किर्केट फुटबॉल इहे सभु खेॾंदा आहिनि स्कूल कॉलेज में बि खेॾाईंदा आहिनि ॿार इहो खेॾी करे ॾाढो ख़ुशि थींदा आहिनि उननि जो स्वास्थ बि सुठो हूंदो आहे रहंदो आहे ॿार ॾाढी सुठी तरह सां खेॾंदा ऐं ईंदा आहिनि बसि